जेन्ना हांवें म्हज्या आवय बापायक सांगलें की म्हाका म्हाजो करियर फोटोग्राफीन करपाक जाय तेन्ना तेणी दोगांनी ना म्हणलें पूण हांवें जेन्ना तांकां खूब समजयलें तेन्ना ती समजली बी आनी तेणी मारलें आनी तेणी मागीर म्हाका एक डी एस एल आर कॅमरा हाडून दिलो आनी तो खूब बरो क्वॉलिटीचो आनी ताणी माग ती म्हाका खूब कडेन अशी भोंवपाक व्हरताली आनी हांव खूब म्हाजे फोट म्हाका खूब फोटो काडपाक मेळटाले आनी हांव तें फोटो मागीर सोशल मिडियाचेर घालताले आनी मागीर म्हाका खूब लायक्स येताले मागीर ती म्हाका खूब सपोर्ट करता म्हाका जाय जाल्यार ती विदेशांत धाडपा तयार आसा आनी म्हाका ती खूब पयशान हेल्प करता तुका जाय तितले पयशे दिता म्हणल्यार तुगे तुगे करियर पर्स्यू करपाक